स्थाई सरकार की अगर बात करें तो स्थाई सरकार हमारे यहाँ पर गहलोत जी की सरकार है कांग्रेस की जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है कामकाज की बात करें तो भाई देखो जैसे की सड़कें हमारे यहाँ पर जो बारिशों में टूट जाती हैं तो अभी आप देख सकते हो कि वो नियमित रूप से उन्हें बनवा दें रहे हैं सही करवा दें रहे हैं और बहुत सारे माली संस्थान उन्होंने खोल रखे हैं जिसके अंदर वह सचिव है और बच्चों को पढ़ाई और में काफ़ी मदद करते हैं और बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ वो निकालते हैं जिसके दौरान जो दूसरे वर्ग के बच्चे हैं वो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं अभी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं मुझे योजनाओं का नाम अच्छे से नहीं पता है पर मुझे उसके अंदर की गतिविधियों के बारे में पता है जैसे कि वो बता ऐसे कह रहे थे उन्होंने बताया है कि एक ऐसी योजना है जिसके अंदर जो साधारण लोग हैं जोकि जो मिडिल क्लास कह सकते हो या इनसे भी जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए उन्होंने योजनाएं चलाई हैं जिसके अंदर ये है कि उनको बिजली पानी के अंदर खपत वो कैसे कर सकते हैं कैसे वो अपने पैसे बचा सकते हैं उनको राशन जो कार्ड है वो दिलवाए गए है काफ़ी सारी योजनाएं उन्होंने अभी निकाली हैं और बहुत सारी नीतियाँ भी हैं जो हमारे राजस्थान के लिए वो चला रहे हैं खासकर जोधपुर बहुत सारी साफ़ सफ़ाई का भी ध्यान रखा जा रहा है और जो सम विकास हमारी देखा जाए तो ये एक तरह से जोधपुर जो है वो बहुत ही क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है बहुत ही अट्रैक्टिव सिटी मानी जाती है तो वो ये सारी नीतियों के वजह से ही हो रहा है